गोंय हें धार्मीक उत्सवा लागून सामकेंच फेमस गोंयांत खूब अशे सण मनयले वता जशे की गुडीपाडवा गणेश चतुर्थी दसरो दिवाळी नाताळ शिगमो अशे बाकीचेय आनीचेय सण साजरे केले वयता आतां पळोवया गुडीपाडवा कसो साजरा केलो वयता ते गुडीपाडवा म्हळो की हिंदू समाजाचो नवो वर्स म्हूण साजरो केलो वता त्या दिसाक गोड जेवणाक गोड पदार्थ बनवले वता आनी तशेंच हो सण मोस्ट्ली दिण्डे जे आसता दिण्डे म्हणजे लग्न जाल्ले नाशिल्ले हे सकाळी उटले की रानान वता रानान ते दिमटेची बडी आनी तशेच दिमटेचे ताळे आनी फुलां हाडपा म्हणून राना वयता ते राना भोंवून फुलां किंवा दिमटे हाडले की घरा वता आनी ती दवरली की मागीर दिमटे ते डिजायन करपाक स्टाट करता डिजायन जेणे करून ती आकृती आकर्शक जावची म्हणून ते डिजायन करपाक स्टाट करतात डिजायन जालो की ते एक पासाक पास म्हणजे वायो वायेच्या पासाकच ते दिमटेची पानां आशिल्लीं तीं गुंतपाक स्टार्ट करता तीं गुंतलीं की तीं दिमटे भितर रावंड अप करून बांदता आनी मागीर ताका फुलां लायता फुलां लावन जातकीर ते मागीर तीं दवरता आनी तशेंच आमचे जाणटेले लोक आसा ते दिमटेची बडयेक कळश हें करता ते कळश कशे करता ते एक दिमटीची बडी घेता एक वाल वालो अशें घेता आनी पितळीचो तांबो हो त्या गो दिमटेच्या बडया भितर घालता आनी घराच्या उच लायले वयता तशेंच जेवणाचो टायम जालो की मागीर सगलो लोक जेवणा वता मागीर आमच्या पद्धतीच्या प्रमाणें सगले एक कडेन जेवले की मागीर एक कडेन एक देवाच्या मुखार सगल्यो त्यो गुडी घेवन आमी थंय वता थंय पावले की मागीर आमचें किदें आसता जे कोण व्हडले आसता लग्न जाल्ले आसा ते धोल घेता ताशे घेतात आणी जे कोण दिण्णे आसा जे लग्न जायनाशिल्ले ते गुडी घेतात आणी आमी जात्रा अशी सेलेब्रेट करता मागीर जात्रा जाले की सगलीं चार किंवा पांच देवा कडेन आमी सगळे एकत्रीत रावन सगले कडेन फिरता आनी हो सण आमी मजेन साजरो करता मागीर जो सण म्हणजे गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी म्हणलें की सगल्याच्या तोंडार हास्य सगले बारकेले जावूं व्हडले हे गणेश चतुर्थी सण येयलो की सामके उमेदीन आमी आमच्या गांवां तर एक धा पंदरा दीस आसतना तरी आरतीची आमी प्रॅक्टीस करता सगले आमी फ्रॅण्स एक कडेन जाता आनी आरती खंयच्या तरी एका बऱ्या प्लेसीर रावन प्लेसीर बसता आनी आरती म्हणपा स्टार्ट करता आमी खंयच्या तितू भितर आमी खंयच्या तरी नीव शिकतात किंवा आमी पयलींच्यो शिकल्यो आसा त्यो सदां आमी प्रॅक्टीस करता जेणे करून आमकां चवतीच्या टायमार आमकां कसलीय डिफिकल्टी येवं नये म्हूण आमी ती पयलींच प्रॅक्टीसेक धा पंदरा दिवस प्रॅक्टीस करता आतां चवथीचो सण म्हणलो की सगळ्यांक नीव नीव पॅण्ट शर्ट आनी बाकीचें नीव नीव किदें किदें हाडपाची आमकां आस आसता तशेंच आमच्या घरा कडेन नातेवाईक येतले म्हणून आमी आमचें घर सुद्दा सारकें बरे भशेन निवळ करता निवळ किद्या करता आमच्या घरान देव येवपाचो आसा म्हणून आमी हें निवळ केलें वता घरां भितर आमी मागीर पताके लायता पताके म्हळ्यार फोलयो किंवा तोरण बाकीचें नीव नीव कितें हाडटा नीव नीव कितें परचेज करता तें आमी डेकोरेशन ज्या प्लेसीर गणपती बसयता पळय थंय डेकोरेशन आमी करता आनी देव हाडपाचो दीस सकाळी आमचे गांवचे थोडे तरूण आसा ते देव हाडपा म्हणून दुसऱ्या प्लेसी साकून जे प्लेसी साकून हाडपाचो आसता थंय वता थंय गणपती विकत घेतलो की आमी मागीर थंय गौरी बीन आसता गौरी म्हणजे थंय ती देवाच्या वांगडा तिज्या आसता ती वांगडा घेवन आमी ती चलत येता मागी हाडलो म्हणटा आनी आंगणा मागीर तेका ओंवाळटा घरांतली बायल आसता ती ओवाळटा मागीर घरा भितर हाडटा आनी तिच्या मुखार एक दिवो लायन दवरता आनी तशेंच तिचे कडेन अगरबत्ती लायन दवरता मागी टायम जालो की मागीर आमी मागीर पुजपा व्हरता देनपराची आरती एक सुमार एका बीन स्टार्ट जाता आरती जाली की सगली मागीर सगल्यांची आरती जाली की मागीर जेवणा वचपाचें सगल्या कडेन सगल्याच्या घरांत मोस्ट्ली डिफरंट गोड गोड पदार्थ केल्ले उरता जेवन जाले की सगले फ्रेंड्स किंवा बाकीचे आसा ते एक कडेन जाता मागीर परत आमी सांजेच्या आरती परत स्टार्ट करता तशेंच हो गणपतीचो उत्सव देड दिसाचो किंवा पांच दिसांचो सात दिसांचो अशे खूब दवरले वता खूब कडेन अशे दवरले वता तशें बाकीचो सण म्हणजे दसरो दसऱ्याच्या दिसा जे गाडी आसा किंवा बाकीचे किदें आसा आमी त्या दिसाक धुवता किंवा न्यू न्यू देवळांनी किंवा ज्या प्लेसीर दसरो साजरो करता आमी थंय वता गाडयेक त्या दिसाक रोवजाचो फोर माळ घालता गाडयेची पुजा करता तशीच दिवाळी दिवाळेक बीन सगल्यांत आवडतो सण दिवाळेच्या दिसा आमी सगलीं सगल्यां घरा फोव घेवन भोंवता फोव वांटले की मागीर सगली फ्रेंड्स एक कडे जाता मागी आकाशकंदील लावप जाता सगलें लायटनींग घालप जाता अशे प्रकारे हो सण साजरे केलो वता तसोच नाताळ नाताळ म्हयन्या पसून ख्रिश्चन लोक हो सण तेमच्या पद्धतीन साजरो केलो वता तसोच शिगमो शिगमो बीन हरेक बारीक बारीक भुरग्याक हो खूब आवडतो सण शिगम्या दिसा तर सामकेंच बारकेले भुरगे सामकेंच उमेदीन ते सामके शिगम्याक आतां आमी किदें करता आमचो लोकल गांवचो शिगमो आनी जो बाजारांत जाता तो शिगमो तो वेगळो आमचो आमचो शिगमो आसा तो आमी एक शिगम्याक तीन चार आसतना आमी पयलीं तोणयो बीन मारप जाता त्या तोणयो म्हणून मारता ताका पयलीं पारंपारीक जी पद्दत आसा त्या प्रमाणे मारप जाता मारप म्हळ्यार वचून ते खेळप जाता पयलीं आनी त्या दिसा फस्ट दिसा पळय तोणी मारता अशे म्हणटा आमी त्या दिसा फक्त जाणटेलेच वयता आनी त्या दिसा आमी बारकेले कोण आसा ते वचना सो आमी नेक्स्ट डे साकून वयता आमी नेक्स्ट डे साकून गेले म्हणटा आमी सामके उमेदीर सामके प्रेक्टीस करपाक स्टाट आनी त्या दिसाक जेन्ना शिगम्याक भायर सरपाचो दीस आसता त्या दिसा आमी बाजार करता घरा डेन आमचे दुसरे गांवचे शिगम्या येयल्ले ते जेवपाक आसतले म्हूण आमी जेवणाचें सामान हाडलें वता हांगा शिगम्या घालून वचपा बीन नीव नीव ड्रेसीस अशे हाडोप वयता आनी त्या दिसा भायर सरता पळय त्या दिसाक आमी आठां सुमार मांडार मांडार म्हणजे आमचो गांवचो जो आंगण आसता तो धा जाणाचो आंगण आसता असो त्या आंगणार आमी सगळे एकत्रीत येता आनी थंय साकून आमी सोरंग म्हणटा बाकीची शिगम्याची गाणीं तीं म्हणून तें उद् स्टाट करता मागीर थंयच्यान मागीर आमी दुसरे गांवांनी वयता थोडे आनी थंय बाकीचे आसा ते थंय स्टे करता बाकीचे आसा दुसऱ्या गांवांत गेल्ले ते थंय वचून न्हिदता सकाळी उठले की ते थंय खेळपा स्टार्ट करता आनी जे कोण घरान येयल्ले ते मागीर थंय वयता असो प्रकारे तीन ते चार दीस हो शिगमो साजरो केल्लो वयता आनी हो सामको उमेदीचो सण जावन आसा अशे गोंयांत बाकीचे बरेचशे सण आसतले ते सगले लोकां आवडटा